हैलो यस मैम क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी अच्छा मैम तो मैम कब करवाना है आपको मेकअप अच्छा तो आपको सिर्फ़ ब्राइडल मेकअप करवाना है कि साइड मेकअप भी कराना है तो साइड मेकअप आपको किस किस दिन करवाना है मैम मतलब आपके दो मेकअप हैं कुल अच्छा मैम तो ब्राइडल मेकअप के लिए सिर्फ़ आपको सिर्फ़ मेकअप कराना है कि गहने वग़ैरह या लहंगा

यस मैम और नॉर्मल मतलब मैम किस टाइप का फिर भी किस पर्पस के लिए चाहिए वैसे मैम रीज़न किस रीज़न क्या कारण है अच्छा ठीक है मैम तो फिर आप बता दीजिए कि आप कब तक आ जाएँगी सुबह मतलब सुबह के मेकअप के लिए आप कितने बजे तक आ जाएँगी वैसे फंक्शन मतलब कार्यक्रम आपका कितने बजे तक है नहीं जो साइड मेकअप है वह कितने बजे आपका ख़त्म करना है और जो रात का ब्राइडल मेकअप है वह उसके लिए आप कितने बजे आएँगी तो मैम आप छः बजे तक साइड मेकअप कराएँगी फिर उसके बाद आप सात बजे ब्राइडल मेकअप के लिए बोल रही हैं अच्छा तो मैम आप एक काम कीजिए सुबह दस बजे आप साइड मेकअप के लिए आ जाइए मैं आपको दो बजे तक या एक बजे तक तैयार कर दूँगी उसके बाद आप रात के मेकअप के लिए यानी कि ब्राइडल मेकअप के लिए आप आ जाइएगा सात बजे तक ठीक है मैम ब्राइडल ब्राइडल मेकअप के तो आपके दस हज़ार रुपये लगेंगे हेयरस्टाइल के साथ में और अगर मैं मैं बात करूँ साइड मेकअप की तो साइड मेकअप आपका चार हज़ार रूपये में हो जाएगा ये आप आधारताल में आंनदनगर में आ जाइएगा ठीक है मैम ओके ओके